हैल्लो नमस्ते सर पियूश सर बोल्ला दे ओ सर अस जम्मू आए दे आं ते असें सनाया गेया कि अगर जम्मू जागे जिल्लै ते तुंदे कन्नै कांटेक्ट करी लैगे तुसैं तुस ए जम्मू दे बक्ख बक्ख एह् टूरिस्ट अट्रैक्शन ऐ उदे बारे दस्सेयो थोह्ड़ा गाइड करगे असेंगी हां

अच्छा अच्छा

जी ओके

अच्छा

अच्छा आहो

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

चलो जी

चलो शु शुक्रिया सर तुंदा तुसैं इन्नी मदद कीत्ति साढ़ी असेंगी स्हेई रस्ता तुसी